ہیلو ضیاء الرّحمان آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں میں آپ کی پریشانی کو سمجھتا ہوں ضیاء الرّحمان طلبہ کی مجموعی ترقی کے لیے کھیلوں کی اچھی سہولت کا ہونا بہت ضروری ہے کیا آپ اِس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بالکل کیا ہے میں آپ کی بصیرت کی تعریف کرتا ہوں ایک بڑا اور اچھی طرح سے لیس کھیل کا میدان درحقیقت طلبہ کی جسمانی اور ذہنی تندرستی میں اضافہ کرے گا کیا آپ نے کسی فیکلٹی یا کالج انتظامیہ سے اِس بارے میں بات کی ہے یہ ایک فعال نقطۂ نظر ہے ضیاء الرّحمان میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک تفصیلی تجویز بنائیں اِس میں ایک بڑے کھیل کے میدان کے فوائد اور طلبہ کی صحت اور کارکردگی اور اِس کے مثبت اثرات کو اُجاگر کریں اپنے مقصد کی حمایت میں اساتذہ والدین اور یہاں تک کہ سابق طلبہ کو بھی شامل کرنا اچھا ہو گا بالکل ضیاء الرّحمان یاد رکھیں اِس طرح کے اقدامات کے لیے صبر اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ طالبِ علموں کی اجتماعی آواز سے حمایت یافتہ ایک اچھی طرح سے تحقیق شدہ تجویز پیش کرتے ہیں تو آپ کے مثبت نتائج حاصل کرنے کی زیادہ امکان ہے آپ کی کوششوں کے ساتھ گڈ لک اور آپ کو مزید مدد کی ضرورت ہے تو رابطہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں آپ کا استقبال ہے ضیاء الرّحمان میں آپ کی پیش رفت کے بارے میں سُننے کا منتظر ہوں خیال رکھیں اور اپنی کوششوں کے ساتھ نیک تمنائیں آپ بھی ضیاء الرّحمان اللہ حافظ